हमारा व्यवसाय मछली ओ से ही चलता है हम तालाब के किनारे जा कर मछलियाँ पकड़ते हैं एवम जिन्हें बेच कर हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं और मछलियाँ पकड़ना हमारा एक काम है हम मछुआरे हैं तो हम मछली पकड़ने के लिए कुछ ख़ास तैयारी नहीं करते हैं हमारी पहले से ही जो कि कुछ तैयारी हुई रखती है रहती है हम जाल बुन लेते हैं घर में और उस जाल को ले कर तालाब के पास जाते हैं हम उसके लिए साथ साथ मछलियों का कुछ चारा भी रख लेते हैं जो कि जाल में ही डाल देते हैं और तालाब में भी डाल देते हैं थोड़ा जिससे मछली उस चारे को खाने के लिए उस जगह पर आती है और हम उस समय अपना जाल फेंक देते हैं जिससे कि मछलियाँ आसानी से जाल में पकड़ जा पकड़ जाती है और हम उसे फिर पकड़ लेते हैं हम इसके लिए कोई पूजा पाठ यह सारी चीज़ करके नहीं जाते हैं क्योंकि वैसे हम मछली पकड़ने जा रहे है और उसमें उसे जाल में पकड़ कर लाते हैं तो वह मर जाती है इस कारण इस काम में पूजा पाठ करना कुछ हद तक उचित नहीं होता है तो यह तो बिल्कुल उचित नहीं है इसलिए हम पूजा पाठ और कोई ख़ास काम तो बिल्कुल करके नहीं जाते बस सोचते हैं कि आज अच्छी से अच्छी मछली पकड़इ में आ जाए जिससे हमारा परिवार और अच्छा चल जाए और हमें अच्छी से अच्छी आमदनी मिल जाए तो हम तो बस यही सोचते हैं और उसके लिए कोई ज़्यादा ख़ास तैयारी नहीं करते हैं बस एक बड़ा सा जाल ले कर जाते है जिसमें अधिक से अधिक मछलियाँ आ जाए तो बस यही है